जी मैडम रंजीत होटल से बोल रही हूँ हाँ हो जाएगा खाने में क्या क्या चाहिए पोहा हाँ हो जाएगा

एक घंटे में आ जाइए आप लेने के लिए हो जाएगा तैयार आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिएगा जी मैडम आपको है ना सीक कबाब एक दम स्पाइसी ही मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा हमारे यहाँ का खाना एक ए वन है और सब उसकी तारीफ़ करते हैं और आप एक बार टैस्ट तो कीजिए आप तारीफ़ करते जाओगे उँगलियाँ भी खा जाओगे

जी मेम आप आप है ना ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिएगा हमारे यहाँ ऑनलाइन है थैंक यू मेम थैंक यू सो मच